हा दादा केरु हा दादा हुकुमि कयो हा हा दादा उहो तव्हां अप्लाइ कंदव त तव्हांखे हर महीने ॾिबी न तव्हां हर महीने जीअं वूमन्स जे लाइ ईंदी आहे या गृह शोभा निकिरंदी आहे जेका तव्हां चॉइस कंदव उहा महीने महीने तव्हांखे मोक मोकिलिबी तव्हां चवंदव त तव्हां वटि अची वेंदव तव्हां चालू कराईंदव जॾहिं खां हा हा हा हा ठीकु आहे दादा हले हले मां सुभाणे अचांव थो तव्हां खां जेका फॉम वठी फॉम भरे करे तव्हांजो छा इहे हुते सामुहूं हुते कंपनीअ में ॾई करे उहो टाइम चालू कराए छॾींदोमांव हिकदमि हिकदमि हेल्थ जी बि ईंदी आहे हा हले हले दादा जेको बि तव्हां चवंदव न मां साम्हूं अची करे तव्हांखे ॿुधाईंदोमांव कहिड़ियूं कहिड़ियूं मैगज़ीन्स आहिनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं हर महीने महीने जेके पब्लिश थींदियूं अहिनि तव्हांखे अची करे मां ॿुधाईंदुमि पोइ तव्हां सिलेक्ट करे ॿुधाइजो त तव्हांजी ईंदड़ महीने खां चालू थी वेंदव मां मां सुबुह जो ॾहें खां पहिरियों तव्हां हूंदव मां मिलांव थो दादा ओके दादा मां ॾहे खां पहिरियों तव्हांखे मिलांव थो तव्हां ॿुधाइजो भले पोइ तव्हांजी ईंदड़ महीने खां तव्हांजी हूअ मैगज़ीन चालू थी वेंदव न्यूज़पेपर सां गॾु अची वेंदव ओके दादा थैंक यू हा